सो म्हाक दिसोता लायक आमगे वाठारांत कॅकां शॉप तितू नाय आहाय जाल्यर केपें हाय सो तींग पोयस ओसों पोटा लायक सो म्हाक दिसोता म्हुगे वाठारां कॅक शॉप आहलो जाल्यार आमक माशे बोर अेश पोटालें कित्याक बोगलेर सोन आमच्यान ती घेवपा जाता घेवपा घेवपाकूय जाता आनी लायक इतुलेंय पोयसू ओसपा पडपाना आमकां आनी या सो कितें जाता आमगे ऑन द स्पॉट कितें मागपा घेवपा जायें जाल्यार आमच्यान तेन्ना वोसोन ती कॅक घेन येवपा जाता आनी आनी तेशें कोर्न आनी तेशें कोर्न आमच्यांनीं या ती कॅक घेन येवपा जाता आनी लायक म्हुगे फ्रेंडूय बी कॅका इंटू कॅका बेकरी इंतू लायक तेण तेगे कॉर्स केला सो लायक म्हाका दिसोता लायक तेणें बीन तेगेलें लायक इधर शॉप घायल जाल्यार ओ लायक घाराकोसोन पासूं हें केल जाल्यार लायक तेका जायतो प्रोफीट जातालो बिकोझ लायक कस्टमाइजू कोत्ताय सो लायक तेक पोयसू लायक लोकां पोयसू वोसोे पोडपाना आनी लायक इंगा सोन लायक तेंगे जातोलें घेवपा घेवपा बोऱ्या पोटो घेवपा बोर जातोलें आनी तेज्यांनी डौर टू डौर सर्वीसूय स्टार्ट कोरूं जाता मुखार मुखार तेगे मुखार मुखार तें वाडोत गेल जाल्यार आनी मागी या कॅकाचें शॉप न्हू बट आनी लायक एक सुपरमार्केट पासू आहलो जाल्यार एक म्हाक बोर दिसोता लायक आमगे वाठारांत कित्या लायक ना जाल्यार पोत पोतून केपें केपें केपें पोत पोतून केप कोण ओयतोलो सो तेक लागों लायक कितें आडपा जायें रोखडें सो तिंगा सोन आडपा जात न्हू